बोलिए जी हाँ जी बिल्कुल आप आ जाइए हमारी शॉप पे गोल्ड ज्वेलरी सिल्वर ज्वेलरी ए डी ज्वेलरी और जैसे आप चाहती हैं वैसे मिल जाएगी उसके अलावा आप आके देख लीजिए जी जी जी मिल जाएगी तो आप आ जाइए नहीं नहीं जी जी तो एक आप आके देख लीजिए अगर आपको इसमें से समंद आ जाए हमारी ज्वेलरी में से तो ठीक है नहीं तो फिर हम आपके हिसाब से बना देंगे आप डिज़ाइन बता दीजिएगा हम उस हिसाब से बना देंगे घंटाघर पे है हमारी शॉप जी नौ बजे से दस रात के दस बजे तक है तो आप कभी भी आ सकते हैं आप देख सकते हैं जी जी बिल्कुल आ जाइए जी जी मैं आपको वाॅट्सअप कर देती हूँ आप देख लीजिए आपको समझ आ जाएगी तो ठीक है नहीं तो आप कल आके देख लीजिएगा उसके हिसाब से और नहीं समझ आएगी तो हम आपको कस्टमाइज़ ज्वेलरी भी दे सकते बना के ओके ओके थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट आएगा मतलब जो ज्वेलरी हमारी बनी हुई हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट रहेगा उसका जी जी वो यहाँ से नहीं बनेगी फिर वो बाहर जाके बनवाना पड़ेगा इसके लिए उसका कॉस्ट लगता है तो आप देख लीजिएगा जी जी जी जी हमारे हमारी शॉप के साइड में ही है तो आप वहाँ से देख सकते हैं जी जी हाँ जी ले सकते हैं आप हाँ आप आके देख लो उसके हिसाब से आप देख लेंगे अपन ओके ओके जी बिल्कुल आइए हाँ जी बोलिए जी ओके ओके ओके थैंक यू